ॿ लख टेतालीह हज़ार नव सौ पंजुवीह नव हज़ार सत सौ चोवीह अठानवे हज़ार ॿ सौ एकानवे पंजुतालीह हज़ार हिकु सौ ॿावीह अठ सौ चालीह